हाँ नमस्ते जी कहाँ से जी बताएँ

अच्छा तो मतलब छोटी किट्टी पार्टी टाइप में आप करना चाह रहीं हैं तो ठीक किट्टी पार्टी टाइप में करना अगर चाह रहीं आप तो हमारे यहाँ सभी कुछ अवलेबुल है और आपको जैसे आपका आपका जो भी आपको चाहिए आपको बताना पड़ेगा कौन कौन से आइटम चाहिए सारे आइटम उपलब्ध हो जाएँगे मेरे यहाँ जैसे आपका शाही पनीर है और आपका कड़ाही पनीर है पालक पनीर है और आपका जो है तंदूरी रोटी है रुमाली रोटी है हैं और आपका जो है पापड़ भी जितने प्रकार के आते हैं जैसे आपके क्या नाम है वह आपका काली मिर्च पापड़ होता है और लहसुन का पापड़ होता है या और आपका जैसे और हो और कोई चीज़ वग़ैरह ये जो चाहेंगी नहीं नहीं नहीं मेरे यहाँ शुद्ध शाकाहारी एक दम है एक दम वेजिटेरियन उसमें कोई भी मांसाहारी का कोई भी प्रोडक्ट हमारे यहाँ कोई भी आइटम नहीं बनता शुद्ध जी तो शुद्ध शाका वाली यह बिहारी वाले जितने भी आइटम हैं आप जो भी कहेंगी मतलब वह टोटल आपको उपलब्ध हो जाएँगे मेरे यहाँ हैं जैसे आप और मीठे में भी मीठे में भी जिस तरह का मीठा आप चाहेंगी जैसे आपका छेना वाला रसगुल्ला चाहेंगी तो मिल जाएगा काला जामुन चाहेंगी तो मिल जाएगा गुलाब जामुन चाहेंगी तो मिल जाएगा हें जी जी आइस क्रीम भी आपको मिल जाएगी अइस क्रीम आप जिस टाइप की चाहेंगी उस टाइप की अइस क्रीम आपको मिल जाएगी अइस क्रीम में भी कई तरीक़े के आते हैं लेकिन आप फ्लेवर तो चुनना आपकी वह उसपर है जैसा फ्लेवर आप चाहेंगी उस तरह का फ्लेवर हमारे यहाँ आइस क्रीम का भी मिल जाएगा और रह गई आपके जो है कोल्ड डिंग वग़ैरह वह सभी सभी प्रकार के कोल्ड ड्रिंक भी हमारे यहाँ अवलेबल है वह भी मिल जाएगी आपको जी और आपको जो है और खाने में खाने में आप मतलब कच्चा खाना चाहिए तो पक्के में चाहेंगे तो कच्चे पक्के दोनों तरह के खाने हमारे यहाँ मिल जाएँगे जिस तरह का आप चाहेंगी अच्छा मतलब थोड़ा कच्चे में भी रहेगा और थोड़ा पक्के में भी रहेगा जी परसों जी तो परसों कितने बजे तक आपको चाहिए होगा परसों यह परसों कितने बजे तक तो क्योंकि मतलब टाइम इसलिए पूछ रहे हैं कि जैसे आप टाइम बता देंगी तो उस हिसाब से पहले उसमें की तैयारी करनी होती है ना कि कितने कौन कौन से आइटम चाहिए और कितनी मात्रा में चाहिए यह आपको कम से कम हमको आपको क़रीब दो घंटे पहले तो आपको बता ना होगा उस हिसाब से हम तैयारी करते हैं ना उस तरह से उस तरह से तैयारी करवा के फिर एक दम ताज़ा आपको बनाकर देंगे वही जो आप चाहेंगी अच्छा तो आप फोन ऐसा कीजिएगा फोन आप जल्दी कर दीजिएगा फोन आप कर दीजिएगा वही क़रीब हमारे पास दो बजे के आस पास कर दीजिएगा दो बजे फोन अगर कर देंगी आप तो आप जो भी चाहेंगी जो भी हमको नोट कराएँगी हम जो है आपको मतलब फ्रेस चार बजे एक दम हम रेडी कर देंगे वह सारे आइटम जितने भी आइटम आपको चाहिए होंगे ठीक है जी जी जी ओके ठीक